एज अ स्पोर्ट्स टिचर माय मेमोरेबल एक्सपिरियन्स म्हाजो एक्सपिरियन्स जो आसा तो एक टायम अशें एक पंदरा वर्सां पयलींची खबर आसा की अशें अशें घडले की आमी हांगा आमच्या लोकल गांवांतसून पेडणे तालुक्यासून भुरग्यांक घेवन गेल्ले आनी आमकां तेन्ना बसीन भुरग्यांक घेवन वच वचंक लायतालें आनी थंय आमी नेहरू स्टेडियम फातोडाचेर ते गेमी चलताले ते गेमी चलत आसले त्या टायमार सम सबंद दीस गेम जाय आसली तीन दीस आमकां त्या भुरग्यांक घेवन त्या फातोडा स्टेडियमाचेर राव मे रुम्स नासले कांय नासले थंय फातोडा स्टेडियमाचेर भुरग्यां वांगडात रावप थंय जेवप थंयच न्हिदप अशीं ते एथलेटिक्स गेम गेम गोवरमेंट घेतालो आनी त्या टायमार ते भुरग्यांक सगळे एक वीस पंचवीस भुरगे घेवन थंय बसीन वच थंय तीन दीस राव आनी त्या भुरग्यांची जवाबदारी घेवन तांकां परत रिटर्न तेंच्या घरा सुरक्षीत पावप ही मोठी जवाबदारी आसताली थंय डिफरंट वेगवेगळ्या पद्दतीचे एथलेटीक इवेंट जाताले लॉंग जंप जाताली हाय जंप आसली शॉट पुट्स डिस्कस थ्रो हॅमर थ्रो जॅवलीन थ्रो अश्य वेग वेगळी गेमी थंय घेताले आनी ते गेमी त्या भुरग्यां वांगडा रावप त्या भुरग्यांक थंयसर एनकरेज करप तांकां कितें जाय नाका तें पळोवप आनी तांकां रातभर तांकां थंय सांबाळप परत दुसरे दीस परत तेच तोच प्रकार दुसरे दुसरे दुसरे इवेंट परत तेंच्या वांगडा रावप तांकां ते तेंचे लक्ष दिवप तेंचें कितें जाय नाका तेंचें जेवण घेतलें काय ना तेंचो कितें प्रोब्लम आसा तें तें सोल्व आनी तांकां परत रिटर्न घरा हाडप हो एक हॉरिबल असो एक्सपिरियन्स की लोकांच्या भुरग्यांक तीन तीन दीस दोन रातीं सांबाळप आनी घेवन येवप हो वेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन आसलें उगड्यार थंय हेजेर न्हिदप स्टेडियमाचेर आनी अशी अशी परिस्थिती त्या वेळार त्या टायमार स्पोर्ट्साची फेसिलिटी नासले ट्रांसपोर्ट नासले अश काळान आमी फेस केल्ली आसा आनी तितूनसून सुद्दा भुरग्यांचो बऱ्या पैकी डेवलपमेंट जाल्लो आसा ते तांकां सोशल डेवलॉपमेंट तेंचो जालो तेंचो लिडरशीप क्लाटीज डेवलोप जाले तांकां फिजिकली भुरगीं फीट जाली आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन वचोन थंय कशें रावप दुसऱ्या वांगडो कसो मिसळप कशें दुसऱ्यांचे हे मातशी हेल्प घेवन आपूण सर्वाय जावप आपूण भितूनसून खंय तरी मार्ग काडप सर्वाय जावप आनी थंय दीस काडप हे आनी कशें दीस काडप ते इनवरमेंटान कशें दीस काडप कारण दुसरे कडेन गेल्या उपरांत दुसऱ्या गांवान गेल्या उपरांत तुज्या मना सारकें जातलेच अशें ना तुज्या सारकेंच जातला म्हाका हेच जाय तेच जाया अश्य गोश्टी जावं शकना त्या कारणान थंय वचप थंय तो रावप खेळप आपलो परफोमन्स दाखोवप फूल हंड्रेड पर्संट आप आपली स्पोर्ट्स स्पोर्ट्सान हंड्रेड पर्सट दिवप आनी रिटन येवप हितूनसून त्या भुरग्यांक सुद्दा खूब कां फायदो जालो जाल्लो आसा आनी तांकां शंबर टक्के हाचो फायदोच जाला आनी दुसऱ्या कंडिशनान कशें रावप ही भुरगीं शिकलेलीं आसात आनी स्पोर्ट्साचो हो एक फायदो आसा की दुसऱ्या कंडिशनान वचोन कशें सर्वायव जाव दुसऱ्या गांवांनी वचोन कशें सर्वायव जावप तेचो टॅम्परेचर वेदर कंडीशन्स डिफरंट आसता दुसऱ्या स्टेटानी सुद्दा गेल्ले आहात त्या टायमाचो ते तांकां कसो फायदो जाता हे हे सगळ्या थंय भुरगीं शिकतात आनी हाचो भुरग्यांक खूब खूब फायदो जाता